मां मुंहिंजी ज़िंदगीअ में हर कम खे एक समय ॾेई रखियो आहे मां हर कम खे पंहींजे तालमेल विहारे करे कंदी आहियां जीअं मुंहिंजो शौक़ु आहे ॻाइणु त मां मुंहिंजे शौक़ खे कोन मारंदी आहियां मां हुन लाइ पंहिंजो वक़्ति कढी करे ॻाईंदी आहियां ऐं वरी मां समय जे अनुसार मां वरी पंहिंजा कमु अची करे लाईंदी आहियां मां पंहिंजो शौक़ु हमेशह ज़िंदा रखंदी आहियां मूंखे सिंधी में भॼन ॻाइणु लाॾा ॻाइणु ॾाढो पसंदि आहे त हिन करे मां तालमेल विहारे पंहिंजे जीवन में इहो कमु कंदी आहियां